जैसे रनिंग करने के लिए हमें बहुत सारे वर्कआउट सिखाए जाते हैं जैसे वर्कआउट में हम लोग बहुत सारे वर्कआउट करते हैं अगर हम लोग रनिंग करते हैं तो हम लोग के पैर दु खने लगते हैं हाँथ दु खने लगते हैं और कोई भी अंग दुखने लगता है तो उसके लिए तरह तरह के वर्कआउट होते हैं फिर रनिंग से पहले कुछ वर्कआउट किए जाते हैं और अगर रनिंग के बाद भी पैर दु ख रहा तो उसको सही करने के लिए मतलब उस उस वर्कआउट को करने से जो शरीर में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है तो इसलिए वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्म वर्कआउट से हाथ के लिए अलग पैर के लिए सबके लिए मतलब अलग वर्कआउट होता है और दौड़ने से हमारा शरीर जो है पूरा फ़िट रहता है और स्वस्थ रहता है क्योंकि हमारे दरी जब हम दौड़ रनिंग करते है तो सारा शरीर हमारा एक्टिव रहता है तो इससे जो हमारे शरीर से जो बॉडी से जो पसीना निकलता है वो गंदगी हमारे शरीर से पूरा निकाल देता है तो जिसकी वजह से गंदगी निकल जाती है इसी के लिए रनिंग हमेशा करते रहना चाहिए हमको स्वस्थ रखने में इससे बहुत ज़्यादा शरीर को स्वस्थ और फ़िट रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है रनिंग करना इसलिए रोज़ सुबह सुबह रनिंग करना चाहिए